असांजी महाराष्ट्र सरकारि तमामु अलॻि अलॻि योजनाऊं ठाहिराई आहे त कीअं असां पढ़ाईअ जे सेक्शन खे अॻियां वधाए सघूं ऐं तमामु इम्प्रूव करे सघूं हुन लाइ महाराष्ट्र सरकारि अलॻि अलॻि तरीक़नि सां गरीबु ॿारनि खे फ़ी माफ़ करे छॾींदी आहे जेके बि छोकिरियूं आहिनि उन्हनि खे पहिरें खां ॿारहें दर्जे ताईं फ़ी माफ़ आहे उन्हनि खे कुझु बि पैसा न भरिणा पवंदा आहिनि पहिरें खां ॿारहें दर्जे ताईं हुन खां पोइ टीचर्स खे बि अलॻि अलॻि तरीक़ा सेखारिया वेंदा आहिनि त कीअं उहे पढ़ाई लाइ ॿारनि खे हिमथाइनि ऐं पाण बि अॻियां अचनि हुन मां पोइ ग़रीबु ॿार या जेके तमामु होशियार ॿारु जंहिंजी तमामु सुठी परसंटेज आहे उन्हनि खे गर्वमेंट जी तर्फ़ा यानि महाराष्ट्र सरकारि जी तर्फ़ा अलॻि अलॻि नमूननि जूं इस्कोलरशिप पिणि ॾीनी वेंदीयूं आहिनि जीअं उहे ॿारु पंहिंजे भविष्य में उज्जवल कनि ऐं अॻियां वधाइनि जीअं महाराष्ट्र सरकारि जो बि नालो थिए ऐं पढ़ाई हिकु तमामु ज़रूरी आहे अगरि कहिड़े बि स्टेट या कंट्री लाइक इंडिया यानि कि कहिड़े बि देश खे अगरि अॻियां वधिड़ो आहे त पढ़ाई हिकु वॾो हथियार आहे